ہاں کئی بار ہم نے کچھ ڈش بنائی ہے شروع سے اور ایسا تب ہُوا جب گھر میں کوئی دوسرا بنانے والا نہیں تھا اور ہمیں ہی بنانا پڑا اور کافی بھوک بھی لگی تھی اور کچھ بہت اچھا کھانے کا من کر رہا تھا اور سبھی لوگ تو کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے تو ہمیں یہ بھی سوچ اور گھر ستا رہی تھی کہ سب لوگ بہت اچھا اچھا کھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی کچھ اچھا کھائیں تو ہم نے بنایا پاستا اور ہم نے جو ہے اُس کو بنایا بہت اچھے سے پھر ہمارے ساتھ ہمارے ایک دو لوگ بھی تھے گھر میں اُنہوں نے بھی کھایا بہت اچھا بنا آخر میں اور بہت مزا آئی ہم نے اُس میں کچھ نئی چیزیں بھی ٹرائی کری جو پہلے نہیں پہلے کری تھیں اور جو لوگ گھر پہ نہیں تھے اُن کو آنے کے بعد ہم نے پھر بتایا کہ ہم نے یہ سب بنایا اور کھایا